हम हमलोक हमसब सब दोस्त ने जइसे खेलैलए जाइ छलिए ने तऽ सब दोस्त अलग अलग अथीके रहै छलिए ओहिमे ने कभी कभी अलग अलग कैटेगरीके रहै छलिए ओहिमे कभी कभी लड़ाइओ भऽ जाइ छलैए भऽ जाइ छलै तऽ ओहिमे किछु अइसन दोस्त भी रहै छलै कि किछु नहि बुझाबै समझाबैवला रहै छलै आओर किछु अइसन रहै छलै कि लड़ाइ झगड़ा भी करैलए तैआर रहै छै मगर हमर सब दोस्त एना नहि लड़ाइ झगड़ा होइके बाद भी हमलोग दोस्तसब ने अच्छासँ ने एकहि साथ ने पढ़ै लिखैलए इसकुल जाइ छलिए आओर खेलै छलिए तऽ फेर हम सब दोस्तके लड़ाइ झगड़ा होइके बावजूद हमसब दोस्त ने एनाहिए कि फेर एकहि साथ एनाहिए रहै छलिए